मूंखे पंहिंजे भेण जे पुट जी सगाईअ ते वञिणो आहे त उन में हिकु कलर ई ऑपशन रखियो वियो आहे उन ई कलर जी ड्रेस सभेई उन मौक़े ते पाए ईंदा ऐं मूंखे बि उहो कलर ॾाढो पसंदि आहे त हाणे मूंखे इन ई कलर जी ड्र्रेस ऐं पंहिंजी नाप जी ड्रेस जी पसंदि करण लाइ मूंखे तलाश आहे त मां ॿ टे विक्लप चूंडिया जीअं त एमेजॉन मीशो फ्लिपकार्ट उन्हनि ते मां पंहिंजे इन कलर जी ड्रेस जी जांच कई ऐं जांच करण खां पोइ मां उन कलर खे ॾिठो सुठी तरह सां पंहिंजी नाप ॻोल्ही ऐं तफ़सील करण शुरू कई